मछली पकड़ते एक समय में बड़ी जाल का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बड़े जाल में मछलियां बहुत ही आसानी से और ज़्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ी जा सकती है अब पिछले कुछ सालों में मछली पकड़ने का तरीका और प्रक्रिया दोनों ही बदल गया है क्योंकि पहले मछली पकड़ने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि लोग मकड़ी मछलियों को जाले से कभी कांटे से तो कभी चाकू से पकड़ता पकड़ा करते थे लेकिन अभी आधुनिक काल में यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मछलियां पकड़ने के लिए लोग अन्य अन्य अलग अलग तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कोई पटाखों का भी इस्तेमाल कर रहा है तो कोई विस्फोटकों का भी इस्तेमाल कर रहा है जिससे यह विस्फोटक या फिर पटाखे का नदी में फेंक दिया जाता है और इसके फटने के बाद जितनी भी वहाँ की आसपास की मछलियां है वो मरकर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं जिससे मछलियों को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है और हमारे नुकसान देवी है क्योंकि उस पटाखे में उपस्थित रासायनिक पदार्थ उन मछलियों में भी मिल जाती हैं और वो मछलियां फिर डायरेक्ट बजार में आती है और ये बाजार में आने के बाद सीधे हमारे पास आती है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है